لکھنؤ ضلع کے اندر بہت سارے ہاسپٹلس ہسپتال کلینک ہیلتھ کیئرس وغیرہ موجود ہیں جہاں پر لوگ آسانی کے ساتھ جاتے ہیں اور اپنا اور اپنے بچوں کا اور اپنی فیملی کا علاج کراتے ہیں یہ علاج بہت سستی اور کہیں کہیں پر کافی مہنگی بھی ہوتی ہیں جوکہ علاج ہوتا ہے وہ بیماری کو دیکھ کر کے اس کا خرچ متعین ہوتا ہے کسی کے قسم کسی کسی بیماری میں لاکھوں روپیے خرچ ہو جاتے ہیں اور کچھ میں بہت سستی بھی سستا بھی علاج ہو جاتا ہے لوگ اپنی حیثیت کے مطابق سرکاری ہسپتال یا پرائیوٹ ہسپتال میں جاتے ہیں اور اپنا اپنا علاج کرواتے ہیں جبکہ ان سب کے باوجود غریب لوگوں کے لیے بھی سستی دوائیوں کا انتظام ہونا بہت ضروری ہے کووڈ کے ٹائم پر بہت سارے ہسپتال کھلے ہوئے تھے جہاں پر اس کا اسپیشل علاج کیا جاتا تھا اور اس کے لیے ایک اسپیشل ٹیم تیار کرائی گئی تھی پورے لکھنؤ میں تمام ہیلتھ کیئر سینٹر تھے اور لوگوں کو ذرا سا بھی کووڈ کا خطرہ ہوتا تھا تو انہیں ان کے مطابق علاج کرایا جاتا تھا